नेईं में अज्ज तक कदें कामिक पढ़ने दा ट्राई निं कीतां ना ही मिगी कामिक पढ़ना पसंद ऐ कामिक दे इलावा मिगी मतलब फिक्शनल बुक्स काफी पसंद ऐ लाईक यू नो काफी टाईप दे मिलदे ऐ ऐंड हर इक चीज़ दे लाईक पिच्छे किन्नी स्हेई ओह् स्टोरी बनाई दी होंदी ऐ ओह् चीज़ा काफी पसंद आंदी मैनू ते एह्दे इलावा होर बी काफी चीज़ां होंदियां न जैसे कि जैसे में कि अगर तोआनूं दस्सां अगर तुसें बुक रीड करनी ऐ ते तुसें इक आथर दा नांऽ निं मिगी इस बेल्लै चेत्तै आ दा पर इक ऑथर दी बुक्स काफी लोग रीड करदे ऐ उं'दा गै इक बुक ही इट ऐंड बिद अस ते उस बुक गी ना में काफी इंट्रस्ट कन्नै रीड कीता मेरी पैह्ली बुक ही में कदें बी रीड कीती मेरी फिक्शनल च बड़ी बुक्स पड़ी दियां पर उस टाईप च पैह्ली बुक ही उस बुक गी रीड करने दे बाद में लाई काफी इंटरस्टिंग स्टोरज लाईस लग्गियां मी ऐंड उस आथर में दी होर बी काफी बुक्स रीड कीतियां जेह्ड़ियां मिगी काफी पसंद आइयां एह्दे इलावा एह्दे इलावा होर बी काफी चीज़ां होंदियां न काफी टाइप दी बुक्स होंदियां न इ'यां गै इक बुक ऐ अटामिक हैबिट अटामिक हैबिट बुक च जियां उ'नें साढ़ी लाईफ दे बारे च दस्से दा ऐ कि हम अपनी हैबिटस गी कि'यां चेंज़ करचै अपनी लाइफ गी कि'यां इंप्रूव करचै प्लस होर बी काफी चीज़ां उस बुक च दस्सी दियां न